यौ ई देवघर जयबाक अहि पिछले बेर जे गेल रही ओ ड्राइवर बरा बढ़िऑं जकाँ लए गेल छल बुझलियै आर लेकिन ओ ककर रहै ओलाके रहै उबरके रहै आर्याके रहै ककर रहै से हमरा ध्यानमे अहि नहि तऽ अइ चीजके सहिसँ पता लगाउ हँ जे वएह गाड़ी हमरा बुक फेरसँ करबाएब करबाके अइ ठीक छै बड़ा बढ़िऑं जकाँ ओ ड्राइवर बड़ नीक छल वएह लए गेल आ बड़ा बढ़िऑं जकाँ एकदम हर जगह जतऽ चाय पान नाश्ता वगैरह करैके छै ओ जगह रुकि रुकि कऽ जतऽ जतऽ बढ़िऑं बढ़िऑं भेटै छै ओहि जगह रुकि रुकिके करवावैत गेलहुँ आर बाबाके पुजो करि लेइत रहै बड़ा बढ़िऑं जकाँ आर सगरे घुमए फिरए बाजार सभ हँ आर किछु सभ खरीदबाओके रहै सेहो हुनका पता रहै कियाकि ओ बार बार आबैत जाइत छथि फेर तऽ हमर अपन विचार अइ जे वएह गाडी फेरसँ बुक करायल जाए जेकि पिछले बेर आएल रहै कोनो दोसर गाड़ी वलाके बुक करबै तऽ ओ केहन ड्राइवर रहत केहन की रहत नहि रहत एकर तऽ कोनो ठेकान नहि अइ सभ तऽ एक रङ्ग होइ नहि छै ठीक छै